छवीह जनवरी उणिवीह सौ पंजाह पंद्रहं अगस्त उणिवीह सौ सतेतालीह वीह जनवरी ॿ हज़ार वीह छवीह सितम्बर उणिवीह सौ असी टेवीह अप्रेल ॿ हज़ार नवं